हैलो हां जी कु'न बोला दे हां जी नेईं नेईं मेरे आटो मेरे आटो च कोई पर्स निं थुआढ़ा नेईं नेईं मड़ो मिगी ते इत्थें कोई पर्स लब्भेआ निं ऐ मड़ो में दिक्खेआ ते ऐ पर मिगी लब्भेआ ते हैनी ऐ कोई बिच्च चलो सनाओ तुसें कु'त्थें पजाना ओह् अच्छा पर पजाना कु'त्थें ऐ ओह् चलो कोई निं कोई निं कोई निं पजाई ओड़गे ठीक नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ कोई पजाई ओड़गे पजाई ओड़गे ठीक